हैलो हैलो हां जी हां जी मैडम जी गुड इवनिंग

मैडम जी स्हानू ब्याह् हा ते इक्क ओह् ताहियें थोह्ड़े दिन च लग्गी गे

नेईं मैडम जी ब्याह् बी ऐहा ते ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी ठीक ऐ